हम मुजफ्फरपुरसँ बजैत छी राजू ढाबा के हम खानाके ऑर्डर कयने छलहुँ खानाके कतेक लेट भऽ रहल अइ अहाँकेँ जेना चिकेन मसाला तन्दूरी रोटी पनीर मसाला ओ सभ कयने छलहुँ हँ ऑर्डर आओर हमरा घरमे जे कर कुटुम्ब आएल तऽ एहिके ऑर्डर देलहुँ जे अहि भेजु आओर अहाँकेँ बहुत जादा लेट लागि रहल अइ की बात छै से हमरा फोन करू आ नहि तऽ हम फोन करब अहाँकेँ आओर जतेक जल्दी हुए ओते जल्दी भेजु खाना बहुत हमर कर कुटुंब सभ आएल अइ आओर बहुत देरसँ बैसल अइ आओर अहाँकेँ खानामे बहुत लेट भऽ रहल अइ आओर जतेक जल्दी हुए ओते जल्दी भेजु पनीर मसाला तन्दूरी रोटी चना मसाला ओ सभ भेजु जतेके हम ऑर्डर देने छलहुँ ओते खाना हमरा अहाँ भेज दिअ आओर खाना पहुँचाउ जल्दी खाना पहुँचेलाके बादे कुनू बात होयत आओर हमर कर कुटुम्ब सभ सेहो धरफरायल अइ खानाके लेल जे हम खायब आओर जायब अहाँकेँ लेट पर लेट भऽ रहल अइ खानाके टाइम खतम भऽ रहल छै आओर खाना सभसे बड़ा जरूरी छै ओ खाना अहाँ टाइमसँ नहि भेल तऽ अहाँ तहने कहितहुँ जे खाना नहि होयत ऑर्डर लऽ लेलहुँ तकरा बाद अहाँकेँ बहुत लेट भऽ रहल अइ एहि प्रकारसँ नहि चलैत छै होटल आओर खाना अहाँ जतेक जल्दी हुए ततेक जल्दी हमरा खाना अहाँ भेजू हम मुजफ्फरपुरसँ बाजि रहल छी